हाँ हमरा अलग अलग पेय पदार्थ बनबै लऽ आबैए लेकिन अगर बात करल जाए घरमे जब भी हमरा बनाबैके मौका लागैए तऽ हम पसन्द करै छिऐ जे हम कोनो नोनवेज ही बनाबिऐ खासके विशेष करि कऽ मुर्गा आओर माउस किएकि एहिमे जे छै से हमरा बनाबैमे आसानी होइए आ ईहो चीज छिऐ जे सभसँ पहिने हम बनाएब सिखलिऐ तऽ ई बनाबैमे हमरा जे छै से मजा आबैए अथि करै छिऐ एन्जॉय करै छिऐ मने तऽ एहि वजह जे छै से इहे बनाएब पसन्द करै छलहुँ साथ ही साथ हमरा जे छै से अगर स्नैक्समे बात करिऔ तऽ हम जे छी से ऑमलेट बनाए लए छिऐ ऑमलेट बनाए कऽ खाइ छी ओहूमे हमरा बहुत आनन्द आबैए ओहिके अलावा जे छलै से हम आओर जे छै से मैगी बनाए लए छलहुँ अगर हमरा भूख लागैत रहै आइ तऽ स्टुडेन्ट लाइफमे रहौ तऽ भूख लागैत रहै तऽ मैगियो बनाए लैत रहौ मैगियो जेना तेना जे छै से आ हमर सभक जे खाना होइ छै ओ बहुत जुगाड़सँ बनाएल जाइ छलै आ ओ जुगाड़मे जे हर चीज एवेलेबल नहि रहए छै हर चीजके व्यवस्था सुव्यवस्थित नहि रहै छै तहिके बावजूद भी जे छै से हमसभ कोनो प्रकारसँ घीच तीर करि कऽ अच्छा तरिकासँ जे छै से अपन खाना बनाए लए छिऐ आओर कोनो जे भी छै से चलै छै